छोटा सा रहली तऽ कथि कहैत छै नहिरामे देखली कि जे भाभी सभकेँ केना खाना बनबैत छथिन कहली देखली कि जे भाभी सभ केना बनबैत छथिन तऽ देखिके अयली तऽ इतना आँटा गूँथ लेली देखली बनाके कि जे हमरा से होइत छै कि नहि एगो आलू काटि लेली देखली बनाके कि हमरा से होइत छै कि नहि देखली बनाके तऽ हमरा हो गेल कभी कोनो बेर रोटी टेढ़ भेल कोनो बेर सब्जी कनि नुनगरे हो गेल तऽ कभी तितगरे हो गेल लेकिन बनबते बनबते बनबते बनबते देखली तऽ एहन खाना बनबैत छी कि खाइया आदमी तऽ कहैया कि हँ खाना है मीटे मछली हइ तऽ बनयली तऽ देखलक कोनोके देली जे कनिका चखके देखियौ ने देखलनि तऽ कहलक हँ बहुत बढ़िआँ मीट मछली बनल या चिकन भेल या किछु भी मुर्गेके भेल चाहे खस्सीके भेल या कथि कहैत छै पड़बे मीट होलक चाहे जे अहाँ सभकेँ मीट होलक किछुके जेहे मन भेल जे मन भेल सहए बनयली या अहाँ सभकेँ अंडेके बनयली मुर्गेके अंडाके बनयली तऽ कहलक तऽ खाके देखलक तऽ कहलक हँ बहुत बढ़िआँ हइ या तरुए भेल तरकारी भेल या जे चीज भेल पनीर भेल मटर भेल जेहे मन भेल तऽ बनयली तऽ खाय लागि देली तऽ कहैत छनि हँ बहुत बढ़िआँ हइ पहिले बनयली तऽ पप्पा मम्मीके देली तऽ पप्पा मम्मी कहैया कि बहुत बढ़िआँ हमर बेटा खाना सीख गेल बनाबै ला फिर कथि कहैत छी एक दिन बनयली तऽ कहलनि कनिका बेटा नुनगर हो गेलै दोसर दिन बनयली तऽ पापा कहलनि कि बेटा कनिका तितगर हो गेलै एकरा बाद कहलखिन कि से अथि बेटा से कनिका आओर कोशिश करबहुँ ने तऽ कनि आओर बढ़िआँ हो जयतै तऽ फिर बनयली तऽ कथि तेसर दिन बनयली तऽ पापा कहैत छथिन आइ तनिका ठीक रहलो रोटी लेकिन तनिका टेढ़ा हो गेलो हंँ लेकिन कोशिश करबहुँ ने कोशिश कर बलाके कभी हार नहि होइत छै से कोशिश करबहुँ ने तऽ तोरा जे रोटीये बनाबै आबि जयतै फिर रोटी बनयली फिर चावल बनयली तऽ एक दिन बनयली तऽ कच्चे रहि गेल दूसरा दिन बनयली तऽ बढ़िआँ से बनि गेल तऽ पापा कहैत छथिन कि देखलहु हम कहलियै तोराके जे कोशिश करबहुँ तऽ हार नहि होइत छै कोशिश करै बलाके कभी हार नहि भेलै कोशिश करबहुँ तऽ जे नहि करै बला काम छै सेहो तोरा से हो जयतहुँ कोशिश करली तऽ देखली बनाके तऽ बनि गेल आ पनीरोके सब्जी पहिले बनयली तऽ खराब हो गेल दूसरा बनयली तऽ चिक्कन भेल मीटे मछली पहिला बेर बनयली नहि खाइत रहलियै तऽ बनबैत रहलीह है तऽ कभी खराबे हो गेल तऽ कभी चिक्कने हो गेल कहैत रहलखिन कि बनाके देखाओ बनतै तऽ बनत बनयली तऽ हँ बहुत बढ़िआँ या अण्डे भुजिआ भेल अण्डे आमलेटे भेल चाहे कथि कहैत छै अण्डाकरी भेल ओ भी बनयली जे बनयली सभ किछु बढ़िये बनल लेकिन खराब नहि आब तऽ बनबैत छी बनबैत छी तऽ कहैया कि हँ खाना बनैत छै तऽ कथि कहैत छै इतना बढ़िआँ फलना आदमी इतना बढ़िआँ खाना बनबैत छै से खाही खाही मन करैत छै आब तऽ कथि कहैत छियै हँसलो से नहि लोक हँस सकैत छै इतना बढ़िआँ हम खाना बनबैत छियै इतना अच्छा लगैत छै खाना बनाबैमे से खाना बनयली तऽ खाही खाही मन गेलक आ खायके एगो रोटी तऽ खयलक लोक दूगो रोटी भूख एगो रोटीके रहलक तऽ खयलक दूगो रोटी